एहि इलाकामे बेरि बेरि देखवामे आबैवला किछु चिड़िआँ अछि कौआ मैना कबूतर आओर आदि आदि कौआ प्रायः जे छै छै लोग सिखैत रहल हँ काक चेष्टाके बारेमे तऽ काक चेष्टा ओकरा से जे छै से बहुत किछु सिखैए के लेल मिलै छै आओर कबूतर तऽ बहुत पूर्वसँ जे छै से शान्तिके प्रतीक रहलै हँ पुराना जमानामे राजा महाराजा सब अपन सन्देश वाहकके रूपमे जे छै कबूतरकेँ उपयोग कयलकै एकरा जे छै से ओ बहुत कबूतर लोग जे छै बहुत जादा पालल जा रहल छै कबूतर के जे छै से लोग जे छै शान्तिके प्रतीक मानैए हमहूँ जे छै से प्रायः ओकरा शान्तिके प्रतीके मानै छी